اوشا پنکھوں کے بارے میں میں نے سنا تھا اس سے ہوا اچھی ملتی ہے تین سال کی وارنٹی والے اوشا پنکھے کی سیل بھی اچھی تھی لہٰذا میں بھی دوکان سے اوشا فین اٹھا لایا یعنی کوئی سولہ سو روپئے کا ملا گھر میں اوشا فین جب چلایا تو واقعی گھر کے چاروں طرف ہوا پھیل گئی لیکن اس کی ہیلیکاپٹر جیسی آواز سے بڑی الجھن ہونے لگی بجلی مستری کو بلا کر دکھایا اور آواز کی پریشانی کا ذکر کیا تو اس نے بتایا کی یہ ہائی اسپیڈ فین ہے آواز کم کرنے کے لیے اس کی رفتار کم کرنی ہوگی اور اس کے لیے ریگولیٹر لگانا ضروری ہوگا یعنی ڈھائی تین سو روپئے خرچ کر کے ہی ہوا کی رفتار کو روکا جا سکتا ہے